बचपन में मैं अपने दादा दादी के साथ समय बिताती थी और बहुत खुश होती थी यही मेरी सबसे प्यारी यादें थी और रात को सोने से पहले मैं अपने दादा दादी से किस्से कहानियाँ सुनती थी और सोती थी